रह गया मछली पकड़ने के बात उसमें कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता अपना वो जो टेक्निकल होता है पकड़ने के लिए कैसे वो उसमें मछली पकड़ा जाता है मछली पकड़ने के लिए आपको जो है एक चादर लेके जाना पड़ेगा थैला लेके जाना पड़ेगा आपको जैसे आप पानी में जाने के बाद डर लगता है डर लगने के इसलिए उसको जो है दूसरा इस्तेमाल करना चाहिए जो इसमें डर भी हट जाए और मछली भी फंस जाता है मछ्ली फसवाने के कारण एक ही मकसद होता है जो डरना डर को हटाइए और अपना पानी में जाइए पानी में जाने के बाद जो मछली ऐसे नहीं आ जाता है मछली ऐसे नहीं आ जाता है उसमें जो है बहुत टेक्निकल से मछली को जाल लगाना पड़ता है चादर को चादर को सही से लगाइएगा तो मछली फसेगा और सब के बस का बात नहीं हो सकता है अपना जो दिमाग अगर सही लगाते हैं तभी मछली फसेगा क्योंकि मछली भी थोड़ा पानी हिलने के हिलने के कारण मछली भाग भी सकता है पानी हिल नहीं सकेगा हिलने मत देना पानी में जाने के बाद तभी आपको ये यही टेक्निकल है जो मछली को पकड़ पाएंगे और नहीं तो मछली अगर पानी हिल गया मछली नहीं पकड़ पाएंगे यही सब सबसे नहीं हो पता है मछली पकड़ने के लिए थोड़ा चादर जो होता है चादर को दाब करके जाना चाहिए जो मछली नीचे जमीन में और चादर में नहीं सटना चाहिए अगर जमीन में चादर में सट गए तो मछली भाग सकते हैं और आपको पता भी नहीं रहेगा पानी में कैसे भागा नहीं भाग इसलिए उसको चादर को थोड़ा जमीन में दबा के रखिएगा तभी मछली को पकड़ पाएंगे और नहीं तो मछली भाग जाएगी थोड़ा सा ठोकर लगता है तो मछली भाग जाते हैं इसलिए आपको चादर को थोड़ा अलग के रखना चाहिए जो जमीन में सटे हुए ऊपर भी पानी से वो निकला रहेगा तभी मछली आपको पकड़ पाएंगे यही सब टेक्निकल है मछली पकड़ने का और नहीं तो ऐसे मछली नहीं पकड़ पाएंगे सबको टेक्निकल नहीं आता है मछली पकड़ने को